हम नाना प्रकारके पौधा रोपैत छी आओर जेनाकि आमके गाछ भऽ गेल लीचीके गाछ भऽ गेल नेम्बोके गाछ भऽ गेल फूलके गाछ भऽ गेल लतामके गाछ भऽ गेल बरहर गाछ नाना प्रकारके नर्सरियोमेसँ आनैत छी आओर अपनो एहिठाम बारी झारीमे जँ ओ आँठी आम खाके फेकैत छियै ओ होइए तऽ ओकरा उपारि कऽ बिज्जू गाछ लगबैत छी कलम लगबैत छी आओर फूलक गाछ सेहो नाना प्रकारके हम लगबैत छी आओर ओकरा सिंचाई करैत छी पहिले तऽ ओकर ताम कोर करैत छी हमसभ तकर बाद नाना प्रकारके पेड़ पौधा लगेलहुँ आओर सेवा केलहुँ ओकर सेवा कऽ के गाछ बढ़लै ओहिमे पानि देलियै पटौनी डेली पटौनी करय पड़ैत छै आओर ताम कोर सेहो करय पड़ैत छै आओर जेना कतहु कोनो तीर्थ स्थान गेलहुँ या कतहु गेलहुँ जाहिठाम देखलहुँ नीक पौधा छै ओहिठामसँ लऽ कऽ अपना एहिठाम अनलहुँ आ ओकरा रोपलहुँ रोपि कऽ ओकरा खुरपीसँ तामलहुँ तामि कऽ पानि तानि ओ दऽ कऽ आओर गाछके धीरे धीरे नमहर भेल आ सभ दिनके मेहनत करय पड़ैत छै सभदिन देखभाल करय पड़ैत छै पानि दिअ पड़ैत छै ओहिमे खादो बीजक आवश्यकता किछु किछु पड़ैत छै सेहो दैत छियै तऽ ओ अपन नर्सरीमे काज केलहुँ हालाँकि खेतियो बारी करैत छी जेनाकि धान गहूम रबी मसुरी खेसारी खेतसभमे करैत छी ओना सिंचाईके द्वारा सिंचाईके अभावमे खेती बारीमे दिक्कत अछि नहि होइए ओतेक फसल लेकिन तैयो अपन फसल हम नहि छोड़ैत छी अपन मेहनत परिश्रम हम करैत छी जहाँ तक जे होइए हम खेती बारी करैत छी आओर बाग बगीचा सेहो अपन साग सब्जी जेना सजमनि भेल कद्दू भेल झुँगनी भेल राम झुँगनी भेल आओर नाना प्रकारके सब्जीसभके गाछ लगेलहुँ आ ओहिठाम जे छै से अपन मेहनत परिश्रम केलहुँ जखन फुरसत भेटल अपन कनी टहलि बुलि लेलहुँ आ काजो केलहुँ जेनाकि सब्जीके मामलामे जेना कद्दू भेल राम झुँगनी भेल कदीमा भेल ओ किछु किछु रोपि दैत छियै तऽ हमरा बजारसँ खरीदैके आवश्यकता नहि पड़ैए अपन बाड़ीकेँ सामान अइ अपना बाड़ीमे उपलब्ध अपन परिश्रम कऽ कऽ अपन मेहनत कऽ के अपन सामान जे छै जे सब्जी साग सब्जीमे अपन उपयोग भेलै आ उपयोग कऽ के अपन ओतेक बजारसँ खरीदैक काज नहि पड़ैए आओर किछु किछु आवश्यकता भेल जेनाकि कनेक जमीनमे लहसुन रोपि देलहुँ धन्नीपात रोपि देलहुँ प्याज रोपि देलहुँ साग रोपि देलहुँ किछु पुदीना रोपि देलहुँ एगो नेम्बोक गाछ लगा देलहुँ फूलक गाछसभ कए प्रकारके नाना प्रकारके जेना सीजनके फूलसभ छै तऽ ओसभ हम लगेलहुँ ओहिमे मने परिश्रम तऽ छै परिश्रम करय पड़ैत छै सिंचाइके सुविधा नहि छै हमरासभके आब जेनाकि अखन गर्मी टाइम एलै तऽ पानिक आवश्यकता भऽ जेतै आब पानिक लेल तऽ आब कनेक दिक्क्त छै तऽ तैयो हमसभ पोखरिसँ पानि आनिके या डबरा डुबरीसँ कलसँ पानि आनिके ओहिमे पटबैत छी आ पटा कऽ अपन परिश्रम करैत छी आओर समयपर साग सब्जी हमसभ बाड़ीके उपजेलहा खाइत छी आओर जहाँ तक होइत छै हम परिश्रम मेहनतमे लागल रहैत छी